दादा तव्हां पंहिंजे बारे में अहवालु ॾियो मुंहिंजो नालो अशोक आहे मां चेंबूर कालो बि चेंबूर कालोनी में बर ईंदो आहे ऐं मां सिं लोकल बोड इस्कूल पढ़ियो आहियां ऐं मुंहिंजे माउ पीउ जो नालो दीपचंद देवनमल आहे ऐं मुंहिंजे मम्मी जो नालो चंदा माई आहे ऐं मूंखे इन्हनि माउ पीउ असांजे ॿा पढ़ाए करे लोकल बोड इस्कूल में असां पढ़ियासीं हिक खां वठी सतें ना सतों सतों दर्जो हुन खां पोइ असां माटा में शिफ्ट कयोसीं अठों ऐं नाओं दर्जो मां उते पढ़ियुमि हुन खां पोइ असां पंहिंजो दुकान पकोड़नि जो चालू कयोसीं उते मां पकोड़ा कढंदुमि सुबुह जो सवेल वञी करे स अठें लॻे दुकान खोलींदुमि उते असां आलू बोएल कंदासीं हुन खां पोइ टिकियूं ठाईंदासिं संबोसा ठाईंदासीं मिर्चाई पकोड़ा आलूअ जा पकोड़ा ऐं चस्के वारी चटणी ठाईंदासीं जंहिं में इमली गिदामड़ी मिर्चु अद्रक थूम विझी करे उहे चटणी ठाईंदासीं उहो चटणी असांजी ॾाढी चस्केदार हूंदी आहे ऐं असांजा ग्राहक खाई करे ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि केतिरो वक़्त मां दुकान में महिनत कई हुन खां पोइ असांजा ॿ भावर ॿिया बि अची विया दुकान में हुन विच में मूंखे चयऊं भई हाणे तूं किथे ॿे हंधु नौकिरी करु त मां पासे में कंहिं जंहिं में मिठाईअ वारे ते दुकान ते नौकिरी कंदो हुअमि उते मां घटि में घटि टीह साल नौकिरी कई उते बि मां इहो ई पकोड़ा टिकी डॿल छोला पेटीस विकिणंदो हुमि दालि पकवान ऐं हुन में मूंखे सुठी पघार उहो ॾींदो हुओ हुन खां पोइ मां हुते घणो वक़्तु नौकिरी कई टीह साल नौकिरी कई घटि में घटि ऐं असांखे पघार पाण बि सुठो ॾींदो हुओ नास्तो खाइण पीअण सभु ॾींदो हुओ ऐं असांखे मिठाई बि ॾींदो हुओ ऐं मिठाई मां सेल्समेन बि कई हुई मिठाई विकिणंदो हुअमि गुलाब ॼमूं सिङर जी मिठाई त असांखे हुते बि चोटीह साल नौकिरी करे पोइ मुंहिंजी एजेड थी वियुसि पोइ मूंखे हुते उन्हनि रिटायर कयो त हुन खां पोइ वरी वापसि मां पंहिंजे झूने दुकान में विहंदो आहियां उते मिड़ेई ॿ चारि कलाक टाइम पास कंदो आहियां ऐं उते धंधो थोरो सुठो थींदो आहे